मेरा नांऽ रोमी कुमार ऐ में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दे डूडु बसंतगढ दे बसंतगढ तह्सील दे इक निक्का जेहा जेह्दा नांऽ ऐ रसलेए ठकराई ते ठाली ग्रां च रोह्ने आह्ला आं ते में इक स्टूडेंट आं मेरी स्कूलिंग जेह्ड़ी ऐ मेरी स्कूलिंग जेह्डी ऐ ग्रां कोला होई दी ऐ ते में ओह्दे कोला बाद जेह्डा ऐ में हुन इत्थै डिग्री काॅलेज बाॅयज उधमपुर च जेह्ड़ा सैकंड ईयर दा स्टूडेंट हां मेरे मोम डेड जेह्ड़े न मेरे डैड जेह्ड़े न ओह् फारमर न ते मम्मी जेह्डियां न हाउस मेकर न ते में जेह्ड़े मेरे क्वालिफिकेशन कोला बाद च ज्यादातर इंटरेस्ट जेह्ड़ा सिंगिंग च हा

बट में सिंगिंग जेह्ड़ा और गिटार जेह्ड़ा गिटार लबरमिगं ऐ ज्यादातर में अपना फ्री टाइम जेह्ड़ा गिटार गी दिंदा हा गल्ल करना में पढाई दी पढाई जित्थूं तक ऐ पढाई मेरी जेह्ड़ी ऐ में अपने कोला जेह्ड़ा बेस्ट दिन्ना अपनी पढाई आस्तै बट जेह्ड़ा कि रिसोर्स नेईं होने दी बजह कन्नै जेह्ड़ा के थोह्ड़ा जेह्ड़ा ऐ सिस्टम च प्राबलम होने दी वजह कन्नैेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेे में अपना जेह्ल नेई देई पाना तो और जि'यां कि में इक बिलोंग करना जेह्ड़ा में करना इक एस टी कैटेगरी जेह्ड़ी होंदी ऐ जेह्ड़ी होंदी गद्दी कम्युनिटी कोला में बिलोंग करना गद्दी कम्युनिटी जि''यां कि तुसें गी पता कि गद्दी पीपल जेह्ड़े कि गद्दी लोक जेह्ड़े न तुस जेह्ड़े दूर दूर प्हाड़ें च जाई रौंह्दे न उं'दा बसेरा हुंदा प्हाड़ें च रोह्ना उत्थै जेह्ड़ा के जंगल कोला चीज़ा थ्होंदियां न उ'ऐ लैनियां ते उ' ऐ खाइयै ते लाइयै ओह्दे उप्पर गुजारा करी ऐ हुन जेह्ड़ा जिंदगी च अपना गुजारा ओह् चलांदे न गद्दी कम्युनिटी दे लोक जेह्ड़े न ते गल्ल करां में अपने जेह्ड़ा साढ़ा मेरे जेह्ड़ा पेशा ऐ जेह्ड़ा मेरा पेरेंट्स दा पेशा ऐ मेरे पेरेंट्स जेह्ड़े फारमर न ओह् ज्यादातर जेह्ड़ा ऐ डिपैंड न साढ़े घरा उप्पर जेह्ड़ा पेस्ट आह्ली अकानमी उप्पर पेस्टरन अकानमी पशु ऐ जेह्ड़ा ज्यादा तों ज्यादातर चीज़ा ओह्दे कोला बद्ध औने शैल करियै ओह् प्रोडेक्ट जेह्ड़े ओह्दे कोला पैसे थ्हों ओह् अस जूय करने ते बाकी हां मेरी जेह्डी स्कूलिंग ऐ ते ओह् में तुसें गी सनाई ग्रां च होई दी ऐ हालां के असें बड़ी गै ज्यादा सिचुएशन फेस कीतियां अपने टाइम च जि'यां के स्टाफ नी होना टिचर दी कमी गी असें बड़ा ज्यादा मसूस कीता पर ओह्दे कोला बाद बी अज्ज अस इस प्लैटफार्म उप्पर हां ते अपने आप च बडा अच्छा लगदा ऐ अज्ज अस ग्रां च उठ्ठिये शहरी बच्चे कन्ने कमपीट करा दे हां ते होर बाकी जेह्ड़ा अस अपने कोला एफट्स जेह्ड़े ग्रां दे बच्चे बड़ा ज्यादा लांदे न पर एह होंदा के असैं गी फैसिलिटी बड़ी घट्ट थहोंदी ऐ ओह्दी बजह् कन्नै साढ़ा जेह्डा होंदा ओह् कम्पीट करने च असें गी थोह्ड़ी प्राबल्म औंदी